हैलो हँ हँ बाजू की काम अछि बहुत बढ़िऑं बहुत बढ़िऑं बहुत बढ़िऑं आब कॉपी किताब नहि मिलै छै आब कॉपी किताब के बच्चा सबके अकाउंट मे रूपैआ जाइ छै सब मे सब सब शि सब टीचर हमर इसकुलमे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं छै सब बहुत अच्छा ढंग सँ बच्चा के हँसा कऽ खेला कऽ बहुत अच्छा सँ पढ़ाबै छै अहूँ अपन बच्चा के हम चाहे छी भेज कऽ देखू अगर अच्छा पढ़ाइ नहि हैत तऽ फेर अहाँ अपन बच्चा के नाम कटबा लेब हँ ठीक छै आउ हँ हँ किएक नहि आउ की बच्चा के फोटो लऽ लेब अधार कार्ड जनम प्रमाण पत्र आओर अहाँ चलि आयब एक आदमी गार्जियन हँ हँ किएक नहि हमसब अच्छा जेकाँ ध्यान देबै पढ़ेबै लिखेबै नहि नहि एक दिन अहाँ अपने आबि कऽ देख लिअ हमरा इसकुलमे कोन ढंग सँ केहन पढ़ाइ होइया अगर अहाँके पसन्द होयत तखने अहाँ एडमिसन करायब नहि तऽ नहि करायब हँ हँ ठीक छै किएक नहि आउ हम हम हँ हँ हँ हँ आराम सँ कए लेल नहि कोनो जोर जबरदस्ती नहि हँ हँ पूछि लिअ हँ हँ आराम सँ एकदम विश्वास के साथ हँ सब भऽ जेतै आउ अहाँ पहिले सब दिन नाम लिखै छै जै दिन अहाँके लिखैबे के अइ संडे छोरि के हँ हँ संडे छोरि के बाकी सब दिन

ओ अहाँके टोटल किताब इसकुले सँ भेट जायत बस अहाँके रूपैआ लागत पैसा शायद बुकके बच्चा जे क्लासमे क्लासके हिसाबसँ बुकके रूपैआ लागै छै

नहि नहि हमसब मँगा लै छियै ऑर्डर दऽ के

हँ हँ ठीक छै आउ